इन्दिरा इन्दिरा आवास हम हमरा खोपड़ीके घर हइ इन्दिरा आवास चाहिए बालबच्चाके पढ़यके लिए चाही राशन भी कम दै हइ ई जे राशन बालबच्चाके लिए नहि जुटै हइ केना बालबच्चाके खियेबै केना रखबै मजदूरी कम देतै दै हइ ओकर ब्यवस्था आहाँ केना करबै जैसे बालबच्चाके रोजी रोटी नहि चलै हइ पढ़ाइ लिखाइ नहि चलै हइ ने पढ़ाइ लिखाइ नहि चलै हइ मजदूर कऽ कऽ केतेक पुरैयै इन्दिरा आवास चाही ओहिसे पूरा नहि हइ बालबच्चाके खायके लिए उपाय नहि हइ केतेक मजदूरी कऽ कए बच्चाके पढ़ाइयै लिखाइयै घरभी बनाइयै छपकी लऽके सरकार दऽ नहि रहलै हन किछु भी केना की होतै ओकर ब्यवस्था आहाँ कऽ देबै जे पढ़ाइ लिखाइ लए नहि पूरि रहलै हन बहुत दिक्कत हमरा सबके हमरा पास हइ बच्चा सब सूति नहि रहलै हँ ई बिमाड़ हर घड़ी पड़तै दबाइ लए पाइ से नहि हइ मजदूरीमे नहि पूरि रहलै हन मजदूरीमे नहि पूरि रहलै हन बहुत रंगके दिक्कत हमरा सब परिवारके हो रहलै सब परिवारके केतेक अपना देह पर हम वोजन लियै केतेक की करियै आब सरकार पूरैथिन सबके से पुरेथिन सबके एहि सऽ नहि मजदूरी सऽ नहि पूरि रहलै हन नहि पूरि रहलै हन सबके ब्यवस्था करथिन जे करथिन सबके व्यवस्था करथिन केना हम्मे आब बालबच्चाके पालन करबै केना खियेबै की करबै पढ़ाइ लिखाइ केना करेबै आगू मुँहे केना बढ़बै ओ केलिए व्यवस्था करथिन सरकार दै केलिए ब्यवस्था करथिन ई बहुत दिक्कत हइ एगो लड़का हमर गुजरि गेल हइ ओ तऽ दूगो तीन गो बच्चा हइ जे बच्चा हइ तऽ बच्चाके पालन केना होतै पढ़ाइ लिखाइ केना करबै की करबै जे की करबै दिक्कत बहुत हइ बच्चाके पप्पा डेथ कऽ गेलै तऽ केना हम ओ की करबै बच्चा कम उमिरमे बच्चाके पप्पा नहि रहलै डेथ हो गेलै बहुत हमरा साथ दिक्कत हइ से बहुत दिक्कत एकर पार हम केना करबै ओकरा पेट छियै नशा जे केना पालन सरकार किछु दऽ नहि रहलखिन की एतना पास हमरा पास बहुत मजदूर बहुत मजबूर हमरा पास हइ एक मात्र खोलै छियै लेकिन नहि पूरै हइ नहि पूरै छै केते पुरेबै रोजी भी कम दै हइ मजदूर एक सए रुपैआ मजदूर दै हइ दूगो चारिगो धिआपुताके पढ़ाइ लिखाइके लिए कमि रहलै हन जे पूरि नहि रहलै हन जे हाट पर जाइ छियै तऽ पाइके दबाय नहि पूरि रहलै हन बहुत दिक्कतके बात जे बहुत दिक्कतके बात जे कथी करबै नहि करबै ओहि सब केलिए सरकार ओथी देथिन रहै मदत करथिन रहै बच्चा सबके लिए जे बच्चा सब केना रखबै की करबै जे केना रखबै की करबय ओहिके लिए सरकार मजदूर इन्दिरा आवास नहि हइ झोपड़ीके घर हइ पानि केलिए ब्यवस्था नहि हइ खायके ब्यवस्था नहि हइ रहयके ब्यवस्था नहि हइ इहे व्यवस्था रहयके नहि हइ व्यवस्था बहुत दिक्कत हइ पन्नीके घर बनाके छियै बालबच्चाके लऽकए समय काटै छियै ओढ़ना बिछौनाके भी दिक्कत हइ हर चीजके दिक्कत हइ हर चीजके दिक्कत हइ केनाहितो एक साँझ खाय छियै ओहिमे साँझ तक बचाके तनी मनी रखै छियै बच्चा सबके खोराकी नहि पूरि रहलै हँ जे खोराकी नहि पूरि रहलै जे खोराकी नहि बच्चा सबके पूरि रहलै हन केना कऽ कऽ समय काटै छियै बुझा समझा कऽ रक्खै छियै दिक्कत छै पप्पा नहियो हइ पप्पा डेथ कऽ गेलकै ओकरा केना कऽ माँगै हइ सब चीज तऽ जतनी ओकाति उतनीये नऽ पूर्ति करबय ओत्तेक नै होतय तऽ केना होतय